आङो भिदिअ गेम्सनि बाथ्रा मिन्थिगौ आं गेलेनाय भिदिअ गेम्सा गेम्सफोरनि मुंफोरा जादों पाबजि मबाइल क्लेस अफ क्लेन्स लुदु तेम्पोल रान बायदि बायदि बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो मानोना बेसोर गेलेनाया मोनसे भिदिअ गेम्स बेफोरखौ गेलेनानै गोसोआव दसे समनि थाखाय गोसोखौ रंजाखांहोनाय मोनो लोगोसे बेफोरबायदि जेब्ला बेफोरबायदि गेमखौ गेलेनानै जेब्ला थायमखौ खालाम खाथायनो हायो जेब्ला फ्रि थायम मोनो अब्ला बेफोरबायदि गेमखौ गेलेनानै गोसोखौ मोजां मोनो लोगोसे गावनि गोसो खुसि खालामनाय गावनि गोसोखौ खुसि खालामनाय आरो बेफोरबायदि गेम गेलेनानै गावखोनो फ्रि टाईमाव टाईमखौ मेनेज खालामो लोगोसे बेफोरबायदि गेम गेलेनानै गावनि गोसोखौ गोजोन मोनहोनो हायो लोगोसे जेबो खामानि थायै थायमाव बेफोर गेमखौ गेलेनाय जायो जेबोला बेफोर गेमखौ गेलेयो अबोला गोसोनि हास्थायनायफोर बायदि मोनलायलाङो लोगोसे बेफोर भिदिअ गेमफोरखौ लोगोफोरजों ज'यैबो गेलेनो हायो लोगोसे बेफोरबादि गेम गेलेनानै गावजों गाव लोगो थोगो रंजानायफोरखौ लानो हायो लोगोसे गोसोआव माबा मोनसे दुखुफोर थायोब्ला बेफोरबादि गेलेनायजों लोगोसे बावगारलांनो हायो बेफोर भिदिअ गेम्स गेलेनायनि थाखाय माबा मोनसे गोसोआव दुखु मोन्नाय एबा गोरोन्थिफोर सान्नायफोर थायोब्ला बेफोरबायदि गेमखौ गेलेब्ला अबा दसे समनि थाखाय बावगारलांनानै गोसोखौ गोजोन मोन्नो हायो बेफोरबादि जाहोननि थाखायनो भिदिअ गेम्सफोरखौ गेलेनाय जायो